हाँ मंदिर पर कुमारखंड हाँ घूमने का कुमारखंड है मधेपुरा में है

कौन कौन मंदिर दर्शन लेना चाहते हैं काली मंदिर है काली काली मंदिर है भोला बाबा का मंदिर है दुर्गा महारानी का मंदिर है रास्ता अच्छा है रास्ता में जो है मेन रोड है

नहीं ऐसा तो नहीं है रास्ता अच्छा है अभी तो अच्छा है रास्ता मेला मेला जो है दशहरा का लगता है कल काली मंदिर का मेला लगता है जो यहाँ हाँ सरदार लोग सब पूरा आता आता है रामनगर में जो है आता है दीपावली के तरफ का मेला लगता है पूजा पाठ की प्रक्रिया जो है पूजा पाठ तो जैसे है नियम ही नियम से न होता है फूल पत्ती कि जल हाँ हाँ माल माला का भी दुकान मिलता है फूल का भी दुकान है ऐसा नहीं है कि नहीं है दुकान हमरा का नाम है अनमोल प्रसाद यादव

हाँ नहीं नहीं

और सेवा में क्या करना होगा जो बोलिएगा

अच्छा हाँ तो आइए न